مجھے تصویر لینے کا بہت شوق ہے اور تصویر لینا میرا ایک پسندیدہ عمل ہے میں فوٹوگرافی کرتا ہوں عموماً میں نیچرس کی تصویریں نکالتا ہوں جیسے کہ پہاڑوں کی آسمانوں کی جنگل کی جنگلی جانوروں کی تصویریں نکالنا مجھے بہت پسند ہے اور پھولوں اور پودوں کی تصویریں نکالنا مجھے بہت زیادہ ہی پسند ہے ایک بار جب میں تصویر لینے جنگل گیا تھا تو مجھے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا میں جب بھی تصویر لینے کی کوشش کرتا تو کوئی نہ کوئی نہ جنگلی جانور میرے آس پاس آ جاتا جس کے جس کی وجہ سے میں تصویر نہ لے پاتا تو اسی دوران میں نے اپنے ایک دوست کو کال کرا جوکہ ایک وائلڈ لائف فرو فوٹوگرافر تھا تو اس نے مجھے ایک آئڈیا دیا کہ میں سبز رنگ کے کپڑے پہنوں جس کی وجہ سے میں جھاڑیوں میں چھپ سکتا ہوں اور تصویریں آرام سے نکال سکتا ہوں میں نے یہی کرا اور میں نے آرام آرام سے تصویریں لے پایا